हैलो मां जोती सांधवाणी ॻाल्हायां पई मां हिकु कैब बुक कराई हुई हुनजो लोकेशन मूंखे चेंज कराइणो हुओ मां हुन लोकेशन ॾिनी हुई राम नगर रांदेर रोड सूरत त उहा लोकेशन हाणे मूंखे चेंज कराइणी हुई छो जी कोई कारण जे वजह सां मां हुन लोकेशन खे छॾे ॾिनो आहे त छा तव्हां हुनखे मटे करे मोरा भागल अची सघो था